हैल्लो हे हां में फुल्ल बेचनें आह्ली बोल्ला दी आं अड्डे पर बैठदी आं हां कोई गल्ल नी मेरे कोल हां मेरे कोल गलाबे दे फुल्ल बी हैन गुट्टे दे बी हैन ते कमल दे फुल्ल बी हैन हून शिवरात्री आई ते में लाए दे न फुल्ल हां मालां बी बनाई दियां गुट्टे दे फुल्ले दियां बनाई दियां हे मालां बीहे बीहें रपें आह्ली बी ऐ तुसें लैनी चालियें आह्ली बी ऐ हां हां शिवरात्री आह्ले दिन अ'ऊं बैठी दी होनीं आं मन्दरे दे बाह्र ते आईयै ते लेई लैयो हां कोई नी शिवरात्री ऐ ते मोें लाए दे होंदे शिवरात्री गी फुल्ल हे आई जायो आई जाओ